हमे एयर कंडिशनर लेने रहिऐ ए सी उषा कम्पनीके ठीके रहए अच्छा चलए रहए हुने बहुत ठण्डा ठण्डा हवा दए रहए अभी भी ठीक छै मतलब ओ अभी चली रहलो छै हमे आओर अच्छा हवा दए छै